खाना बनबैमे एकसऽ दू घण्टा लागै छै चावल दालि सब्जी भुजिया आओर रोटी सब्जी बनबैमे एक घण्टा आओर एक सब्जी चावल बनबैमे एक घण्टा आओर चिकन मटन बनबैमे ओइमे लागै छै दू तीन घण्टा लागि जाइ छै तऽ सबसऽ नीक होइ छै चिकेन मटन मे कनी टाइम लागै छै एक दू तीन घण्टा लागै छै सबसे जल्दबाजीमे बनि जाइ छै चावल दालि सब्जी आओर अइमऽ जल्दबाजीमे की तैयो दू तीन घण्टा लागिए जाइ छै दू घण्टा और रोटी सब्जीमे एक घण्टा लागै छै बनबैमऽ रोटी बनबैमे सब्जी बनबैमे रोटी बेलय पड़ै छै सानय पड़ै छै सेकय पड़ै छै तेँ लए कऽ रोटीमे लागै छै एक डेढ़ घण्टा रोटी